अगर जेनाकि अगर हमरा भारतसँ कोनो कोनो आओर दोसर देशमे अगर घूमयके मौका मिलल तऽ जे छै से हम जे छै से सिंगापुर जाय लेल चाहब किएकि जे छै से सुनै छियै कि जेनाकि देखितो छियै किछो साइंसके अनुसार जे छै से आओर जे छै से जाहिसँ ई भारतसँ ज्यादा जे छै अहाँकेँ विकसित देश यए आओर जे छै से हम अपन शिक्षा जे छै चाहै छी कनि विदेशोसँ दोसरो देशसँ लै लेल चाहब किएकि जे छै भारतमे तऽ ओतेक तरहके जे छै से शिक्षाके कोनो हमरा ओतेक बड़ा बड़ा अथि नहि छै जे कि विदेशमे जे छै से बढ़िआँ बढ़िआँ युनिवर्सिटी कॉलेज विश्विद्यालय ईसभ छै तऽ ताहि लए कऽ जे छै से हम कनि घूमय लेल चाहब ओम्हुरका अथि जे छै से क्लाइमेटो देखय लेल जेनाकि वातावरण ओम्हुरका हम देखब जे भारतके स्थितिसँ अनुसार जे छै से कनि ओम्हर बढ़िआँ छै ओतुका नागरिकसभ ज्यादा पढ़ल लिखल यए ताहि लए कऽ जे छै से हम कनि ओम्हर ज्यादे घूमय लेल चाहब आओर जे छै से ओम्हुरका जे छै से बिजनेस आइडिया किछु हम लै लेल चाहब ताहिके बाद जे छै से जेनाकि अगर हम अपन देशेमे कोनो तरहके अगर बिजनेस करय लेल चाहै छी तऽ ओहि अनुसार जे छै से हम कनि विदेशोसँ अदर जेनाकि सिंगेपुरसँ जे छै से ओकर हम कनि किछु डेटा लै लेल चाहब ताहिके बाद हम अपन देशमे आबी आ ओना हमर इच्छो यए कि हम अपन परिवारके साथे कनि सिंगापुर घूमी आओर जे छै से इएहसभ